ہلو کیا آپ خانہ خزانہ سے بات کر رہے ہیں میں صفیہ نسیم بات کر رہی ہوں مجھے آپ کو کھانے کے متعلق آڈر دینا تھا کل میرے بھائی کی برتھ ڈے ہے تو مجھے کچھ مٹھائیاں آڈر کرنی تھی آپ کے ریسٹورینٹ سے تو کیا آپ کل مجھے پچاس کلو برفی میرے گھر تک پہنچا سکتے ہیں اچھا پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کل شام سات بجے میرے گھر میں بھائی کی برتھ ڈے کی تقریب ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ سات بجے سے پہلے یعنی چھ بجے تک آپ مجھ تک مٹھائی بھجوا دیں تاکہ اس تقریب میں وہ مٹھائی کے استعمال ہو سکے آپ آپ آپ سے مہربانی ہوگی کہ آپ وقت پر میری میرا آڈر ڈیلیوری کر دیں ٹھیک ہے شکریہ